मध्य प्रदेश में घूमते हुए आप मध्य प्रदेश मतलब जो है जैसे बुरहानपुर में अब कभी आप जाएंगे तो वहाँ जगह जगह आपको कबड्डी खेलते हुए मिलेंगे कबड्डी वहाँ पर बहुत शौक से खेलते हैं लोग और आप उसका आनंद भी ले सकते कबड्डी खेलने में जो आनंद आता है वो आप जब कबड्डी खेलेंगे तभी आपको आनंद आएगा एक गुजारिश है कि एक बार कबड्डी जरूर खेलें बहुत मजा आता है